मैथिली भाषा मोबाइलमे रेडियोमे टेलिविजनमे सबमे मैथिली भाषा बोललक तऽ आदमीके प्रचार होलक तऽ समझलक तऽ बोललक सबमे दूरी दूरी से बाहरमे सब सुनलक रेडियोमे मोबाइलमे टेलिविजनमे सब सुनलक तऽ समझलक तऽ बोललक मैथिली भाषा नहि तऽ आन आदमी की जानै गेलै कि मैथिली भाषा केना होइत छै टीवीमे मोबाइलमे जादे रेडियोमे सब रेडियोमे जादा बोललक सुनलक मैथिली भाषा तऽ समझलक मैथिली भाषा बाहर ओहरमे